میری پسندیدہ کتاب ونگس آف فائر ہے اور اس کے رائٹر اے پی جے عبدالکلام ہیں اور یہ کتاب میں نے اپنی سیلری میں سے کچھ روپئے بچا کے لی تھی میرے زمانے میں یہ کتاب ملنا بہت مشکل تھا جس کی وجہ سے یہ کتاب کی قیمت ہم نے ایک ہفتہ پہلے دینی تھی پھر ایک ہفتے بعد یہ کتاب میں نے بازار کے ایک بک سٹال سے خریدی